पौधा उगाबेके लेल जे इमहर माटि छै ओहि मटिके उपयोग करैत छै प्रायः या दोमट मिट्टी छै आओर की छै नदी द्वारा लायल गेल मिट्टी सेहो छै आओर एहि माटिमे सब किछु बढ़िआँ होइत छै किआकि तऽ बिहारके धरती छै आओर जे ई इलाकामे जे छै से सब माटि बढ़िआँ छै खादके लेल जे छै से जैविक खादके उपयोग करैत छै एहिमे बजारु खादके कम उपयोग करैत छै किआकि जैविक खाद से जादा नुकसानो नहि होइत छै आओर ओ बाजारमे तऽ अधिकतर सामान जे भेटैत छै ओ जैविक खाद बाला भेटैत छै ओहि खाद बाला खेनाइ से नुकसाने करैत छै लेकिन हरा सब्जिओ लेगेलहुँ ई सब लगेलहुँ हम जेनेरली से बायो बाला से ही जैविके खादके उपयोग करैत छी